दरभङ्गामे स्थानीय कथाके बारेमे हम ई जनैत छी कि दरभङ्गा महाराजाके नामसँ जानल जाइत अछि जिनकर नाम कामेश्वर सिंह अछि आओर बहुत साल पहिलेके बात छै दरभङ्गा महाराजा जे छै से दरभङ्गाके नाम देने छलखिन आओर जे छै से अभी हुनके नामपर हुनके मतलब जे छै से ई हवेली जे छलै दरभङ्गा महाराजा चऽ के हुनकर जे छै हवेलीके अभी यूनिवर्सिटी बना देल गेलै जाहि यूनिवर्सिटीके नाम छी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आओर एखन जे छै से यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटीके नामसँ जानल जाइत अछि जाहिमे हम तमाम विद्यार्थीसबके एडमिशन अछि एजुकेशन मिलै अछि नीक अछि आओर दरभङ्गामे आओर बहुत सारा बहुत नीक नीक जगह अछि घुमै लाइक जगह जेनाकि तारामण्डल लऽ लिअऽ घुमैके लेल एक नम्बर जगह अछि म्युजियम अछि घुमैके लेल जे कि बहुत पुरान अइ म्युजियम दरभङ्गा महाराजा बनेने छलखिन शायद हम नहि ओतेक बता सकै छी आओर सामा चकेबाके बारेमे कहब तऽ सामा चकेबा हमरा सभके मैथिलीमे नीक एक बहुत नीक त्योहार अछि जाहिके बारेमे हम बताबै छी सामा चकेबामे भाइ बहिनके पर्व होइत अछि जाहिमे सामा चकेबा बनाबै छथिन हमर बहिनसभ आओर हुनका सङ्गे खेलाइ छथिन आओर ताहिके बाद खेलेलाके बाद हुनकर विसर्जन कएल जाइत अछि